ग्रामीण क्षेत्र की गेम खेलने से खेल खेलने से बहुत लाभ होता है ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग खेल खेलते हैं वह ज़्यादातर खेल मैदान में खेला जाता है जैसे कि कबड्डी खो खो महिला हो या पुरुष दोनों ही खेल खेलते हैं जिससे कि सामाजिक संपर्क स्थापित होता है क्योंकि जब भी वहाँ किसी खेल का आयोजन होता है तो पूरा गाँव और उसके हर गाँव के परिवार के लोग उसमें भागीदार होते हैं जिससे कि आपसी सामंजस्य से बढ़ता है खिलाड़ियों का आपसी सामंजस्य से बढ़ता है और गाँव के लोगों का भी सामंजस्य बढ़ता है इस तरीके के खेलों से जो कि जो पूरा गाँव उसमें भाग लेता है तो आने वाली पीढ़ी भी उसके लिए बहुत फायदेमंद होती है और उसको भी इसके लिए मार्गदर्शन मिलता है